जय झूलेलाल

हा त तव्हांजो एक्सपीरिंयस केतिरे सालनि जो आहे अछा तव्हां पढ़ाई केतिरी कई अथव कहिड़ी स्कूल मां कई अथव अछा अछा तव्हांजा परसेंटेज कहिड़ा आया हुया हुते अछा अछा त तव्हांखे कोई सवालु हुजे असांजे स्कूल जे तर्फ़ां त तव्हां पुछी था सघो तव्हांखे कोई अ सैलरी लाइ कोई सुवाल हुजे कुझु हुजे तव्हां पुछी था सघो तव्हांखे पंहिंजी पुराणी स्कूल मां केतिरा मिलंदा हुयव अछा अछा त तव्हांखे हिते पंज हज़ार सैलरी मिलंदव टाइमिंग मंझंदि जो तव्हांखे हलंदव त ॿारहां खां टे जी टाइमिंग हुंदव ऐं तव्हांखे ॿ साल पी एफ बि मिलंदव हुनमें पंज हज़ार सैलरी खां अलावा जी तव्हांखे ॿियो कोई सुवाल आहे असांजे स्कूल जे ला राइ क्योशन असांजे स्कूल में हाणे ॾह टीचरियूं आहिनि ऐं एक्सट्रा ॿियो कोई कोन्हे तव्हांजे लाइ ॿारनि खे डांसिंग ऐं हे सभु तव्हां क्लास में कराए था सघो हिकु क्लास में चालीह ॿार आहिनि कम से कम कंप्यूटर जे हिनजे टेक्नोलॉजी जे लाइ अलॻि टीचर आहिनि तव्हां कॾहिं सूमरु खां छंछरु ताईं में कहिड़े बि टाइम में अची था सघो ॿारहां खां टे जे विच में